आमी उंचायेक भिवपाक जायना आनी तेन्ना क्लायमींग करता तेन्ना आमी आपल्या भंयांतल्यान व उक्ते जावपा जाय क्लायमींग करतना आमी भिले जाल्यार आमी केन्नाच क्लायमींग करपाक शकचेना जेन्ना आमी क्लायमींग करून करून परत परत क्लायमींग करपाक जाय आनी तेन्नाच तूं त्या भंयांतल्यान भायर सरता आनी भायर सरलो उपरांत तूं सदांच कर क्लायमींग करपाक जायना आनी मातसो टायम घेवपाक जाय क्लायमींग करताना